कपिड़ा धोयण त हर घर जी हिकु जरूरत आहे पहिरें ज़माने में अ कपिड़ा माण्हू ख़ुदि धोईंदा हुआ ऐं धीरे धीरे मा माण्हूं माईयूं रखंदा हुआ ऐं हाणे त मशीन अची वई आहे मशीन बि ॿ किसमु जी ईंदी आहे हिकु ऑटोमैटिक ऐं हिकु सेमी ऑटोमैटिक ऑटोमैटिक में तव्हांखे कुझु न करिणो पवंदो आहे सेमी ऑटोमैटिक मे तव्हांखे ॿ भाग आहिनि हीअं हिक कपिड़ा धोयण जी हिक कपिड़ा सुकायण जी त कपिड़ा अ सुकायण लाइ अ हिकु अलॻि टब ईंदो आहे त मूंखे जॾहिं अ मशीन वरितो वठिणो हो त मां जाम स्टडी कयो ऐं ॾिठो की सेमी ऑटोमैटिक मशीन घटि पाणीअ जी खपत कंदी आहे मां सेमी ऑटोमेटिक मशीन वरितो त मां हाणे कपिड़ा धोअण लाइ सेमी ऑटोमैटिक मशीन अ यूस कंदो आहियां ऐं अ गरमीअ में त उसु जाम निकिरंदी आहे त कपिड़ा उते धोते मां सुकाए वेंदो आहियां ऐं कपिड़ा ॿ टे कलाक में सुकि वेंदा आहिनि गरमीअ थदि में कपिड़ा धोयण खां पोइ अ कॾहिं उसु कॾहिं थींदो आहे घटि उसु थींदो आहे त कपिड़ा भले अ अठ नव कलाक में सुकि वेंदा आहिनि उसु में हाणे उहे वॾो चैलेंज ईंदो आहे त बारिश में बारिश में त घर घर में रूम रूम में रस्सी लगी वेंदी आहे कपिड़ा त धुई वेंदा आहिनि ऐं मशीन में ड्रायर सेक्शन आहे बट कपिड़ा अ एतिरो न सुकंदो आहे त त उनखे सुकायन लाइ रस्सीअ में टंगाए छॾे ॿ ॿ ॾींहं न था सुकनि त अ बरसात में असूं ट्राई कंदा आहियूं की ॿ टे ॾींह सारा जींस प पायूं त ॿ टे ॾींह खां पोइ हू कपिड़ा ध धुपिजे त हिन करे प पाणी जी बचतु थींदी ऐं पक कपिड़ा बि ना घटि इहे स कंदा